بھارتی ثقافت ثقافت نے روایتی رقص کی شکلیں اتنے اہم ہیں کیونکہ یہ جو ڈانس ہوتے ہیں کلاسیکل ڈانس یہ انڈیا کے کلچر کو اور استھیٹک کو دکھاتے ہیں اور یہ ایک بہت سارے رقص کی جو شکلیں ہیں وہ ہندو مذہب سے لی گئی ہیں جیسا کہ کتھک بھرت ناٹیم یہ ہندو مذہب کو بھی دکھاتی ہیں اور انڈین کلچر کو بھی دکھاتی ہیں اور ایک اچھا روایتی رقاص بننے کے لئے سب سے اہم خوبیاں ہیں کہ اس رقاص بیلنس ہونا چاہیے کریز فلنیس اور نازکی ہونی چاہیے اور اس کے رقص میں خوبصورتی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے اس کی طرف